जेह्ड़े कि जेह्ड़ा उधमपुर ऐ एह्दा नांऽ महाराजा उधम सिहं दे नां उप्पर रक्खेआ गेआ जेह्ड़ा उधमपुर दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह् ऐ डोगरा ते इत्थै डोगरी भाशा दा उपयोग कीता जंदा ऐ होर बी केईं भाशा आह्ले लोक इत्थै रौंह्दे न पर ज्यादातर इत्थै डोगरी गै बोल्ली जंदी ऐ जेह्ड़ा डोगरा कल्चर ऐ डोगरा कल्चर बिच जेह्ड़ियां जनानियां न ओह सुत्थन ते कुर्ता लांदियां न ओह्दे कन्नै दुपट्टे कोटे आह्ला दुपट्टा लांदियां न ते पैरें गी पंजेबां पांदियां न हत्थें च मरिदियां ते गले च माला बी पांदिंयां न जेह्डे इत्थूं दे मर्द न ओह् साफा ब'नदे न सिरै उप्पर इत्थूं दा जेह्ड़े लोक गीत न सुहाग न सुहाग कुड़ी दे ब्याह च गाए जंदे भांखा गाइंया जदिंया जेह्डियां घोड़ियां न ओह् जागतै दे ब्याह च गाई जदियां न ते जेह्ड़ा उघमपुर ऐ इत्थूं दियां बड़ियां फेमस सरस भारती न जि'यां रमालू राम न और बी बड़े सारे जेह्ड़े कलाकार न ओह् डोगरी भाशा गी ना कि जम्मू बिच बल्के जम्मू कोला बाह्र पूरे भारत च बी जेह्ड़ी भाशा बडा इक नमां दर्जा थ्होआ जेह्ड़े गाने न शैल होंदे न ओह् जलू साढ़ा अपना कल्चर असेंगी गी दसदे न बड़ा गै शैल लग्गना